میری پسندیدہ کتاب پیر کامل ہے آب حیات ہے آتش عشق ہے حاصل لاحاصل یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں بہت خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہیں ان کی کہانیاں بہت ہی زیادہ اچھی جسے کہتے ہیں اسے پڑھ کے کچھ الگ ہی سکون سا مل جاتا ہے وہ کتابوں میں بہت ہی جو خوبصورت انداز سے لکھائی کی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کی اسٹوریز بہت اچھی ہیں جیسے کہ جنت کے پتے اور وہ ہے پیر کامل وغیرہ پیر کامل میں بہت اچھی اسٹوری بتائی گئی ہے تو وہ اس وجہ سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس میں لڑکا پہلے تو بہت زیادہ شرابی ہوتا ہے بد تمیز اور ایسی آوارہ ہوتا ہے لیکن مما اسے اچھا بنا دیتی ہے نمازی پرہیزگار بنا دیتی ہے اس میں جو مطلب وہ اتنا زیادہ اس کے لیے جو تڑپتا ہے اور جو اس کے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں تو وہ بہت دل کو متاثر کرتے ہیں کافی اچھا بولتا ہے جو ہم ایسی نارملی بول دیں گے وہ سارا اور سکندر بہت اپنے خوبصورت انداز میں بیاں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم رویا مت کرا کرو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس کی کچھ الفاظ ہیں جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے پیش کیے ہیں تو اس وجہ سے وہ جب جب پڑھو تو دل کو اچھی لگتی ہے جب جب پڑھو تو اس کا دل دیوانہ ہو جاتا ہے بہت اچھی ہے